समजों लोगोसे सोरखारा सोलायो आरो बे सोरखार सोलायनायजों लोगोसे दावगानाया गोजौआवबो थाङो गाहायावबो नामायो दिनै बि पि एफ सोरखारनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि नोजोराव जेसेबां बि टि ए डि आव बर'फोर आरो गुुबुन हारिफोर रायजो खुंदोंमोन बेयाव बिथाङा गैयै लामाफोरखौ गासैबो गामि गामियाव मोजां लामाफोर बानायना होदों दालांफोर बानायना होदों दा बेजों लोगोसे फालांगिरियारि आरो फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय गोबां मोजां हाबाखौ मावनानै होदों नाथाय दिनैनि सोरखारा बै सिगांनि जिनोखि उननथि खालामना होदोंमोन जौगाखानायखौ मावना होदोंमोन दानि सोरखाराबो बेबायदिनो मावनो हास्थायदों नाथाय हाजोबाखै गोबां स्कुल बाउन्द्रिफोर गैया लामाफोरनि बबेबा गामियाव सुबिदा गैया जोंनि पुर्बदन्द'आव सोनाब गामिया खुनु जौगाखांनाय लामायाव थाङाखै दालां गैया हान्थिबायनो आरो लामायाबो दैज्लां समाव थांलाय फैलायनि थाखाय बहुत गोथौ जायो असुबिदा जायो गारि गंसे थांनो हाया बाइक गंसे थांनो हाया बेबायदि अबस्थायाव थायो आरो लोमजानाय साजानाय समाव हस्पिटालाव लांनो थाखाय गोब्राब जायो आरो बेबायदियै जोङो लुबैदों दानि सोरखाराबो जाहाथे गामियारिफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो आरो जौगाखांनायनि हाबाफोरखौ मावनानै होयो आरो उनथायाव बिथांमोनहाबो समाजनिफ्राय हेफाजाबखौ मोनगोन आरो बेखौनो जोङो भरसा खालामदों जाहाथे नायनाया समानै नायलाङो